ہاں میرے سے ایک غلطی ہوئی تھی میرے گھر میں مہمان آئے ہوئے ہوئے تھے تو میں ٹکی بنا رہی تھی آلو کی تو میرے سے خراب ہو گئی وہ میرے سے غلطی ہو گئی تب میری ماں نے مجھے بتایا کہ اس کو کیسے سنبھالنا چاہئے پھر میں نے اس کے اندر بریڈ گم ڈال کے اس کو سنبھالا پھر دوسری غلطی اسی وقت میرے سے جب ہوئی جب میں نے شامی کباب بنائے وہ میرے سے بہہ رہے تھے پھر میں نے اس میں بیسن ڈال کے اس کو گول شیپ صحیح دی پھر وہ صحیح بھی فرائی ہوئے پھر جب میں نے اپنے مہمانوں کے آگے پیش کرا اس چیز کو تو وہ بول ہی نہیں سکتے تھے کہ یہ دونوں غلطیاں میرے سے ہوئی ہیں میری ماں نے میری غلطی کو اس طرح سے سنبھالا کہ آئے ہوئے مہمانوں کے سامنے میری یے عزت ہی نہیں ہوئی اور میری دونوں ڈشیں لوگوں کو بہت پسند آئیں سب نے بہت اچھی طرح کھائی اور بہت اچھی بھی لگی اور مجھ سے میری ریسیپی بھی شیئر کری ان لوگوں نے کہ آپ کو اس چیز اپنی غلطی کو آپ نے کیسے سدھارا اور کس طرح سے سدھارا اس کو